बैसागुआवथ' मोसानाया मोसालाबाया बोसोराव खनसे बैसागुब्लाल' गोखा गोखै जानानै लोगोफोरजों रंजानाय बिदिनो हाजोआव गाखोहैनाय बिदिल' आरो बोसोराव खनसेल' नालाय रंजानाय बाजानाया जोंथ' सानफ्रामबो मोसालाबायला माला बिदिनो बोसोराव खनसे लोगोफोरजों रंजायो आरो मोसायो जोङो गासिबो गाजा गोमजा लोगोफोरजों मोसानाय इनटारेस्ट खालामनाय बोसोराव खनसेल' बेबायदि आरो मोसानायाथ' बिदिनो मोसाला बायखाया मेथाय खनला बायनाय गैखाया मोसानाय गैखाया बोसोराव खनसेल' जोङो लागोफोरजों इनटारेस्ट लायो आरो गोखा गोखै जानानै गासिबो ओमफ्राय बिदिनो दैज्लां बोथोरब्ला बिदिनो माइ गायनाय बेबायदि आरो माइ गायनाय माइ फुनाय बेबायदिनो दैज्लां सौफैबाय नालाय माइ गायनोसै बिदिनो जोङो माइ गायखांब्लाथाय बिजिनेस खालामनोसै बेबादिल' जेबो खालामनाय जाया